مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس بھگت سنگھ لال بہادور شاستتری ویر ساورکر سمراٹ اشوک سمدر گپت راجا ہرش وردھن راجا بھوج ٹیپو سلطان اکبر مہان رانی لکشمی بھائی راجا رام موہن رائے سوامی وویکانند ایشور چندر ودیاساگر جیتیبا پھولے ساوتری بھائی پھولے بھیم راؤ امبیڈکر جگدیش چندر بوس اے پی جے عبد الکلام وکرم سارا بھائی